हैलो क्या मेरी बात घुँघरू सेठ होटल से हो रही है भैया अभी मैंने आपके होटल से पंद्रह वड़ा पाव का ऑर्डर बुक करवाया था उसमें मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही डीलीवरी मिली है उसमें हमने देखा है कि पाँच वड़ा पाव हमें कम मिले है तो मैं चाहती हूँ कि या तो आप मेरे को पाँच वड़ा पाव की डीलीवरी वापस करवा दें और या तो आप मुझे उसका पेमेंट वापस दे दें